हैलो अं कांता ते अज्ज मड़ी तूं कन्नै निं आई में दिक्खदी रेही ते परौह्ने बी बड़े आए दे हे साढ़े घर ते मिगी दिक्खां लेट होई कुड़ी ते तू दस्सेआ डाक्टरै ई जां नेईं फर्क ते मड़ी पौना केह् ऐ अज्ज इन्ने बड़े परौह्ने आए दे भांडे दा ढेर लग्गा दा इंया सफाइयां करनियां कुड़ी मेरी घर निं ते कल्लै मिगी बड़ा मुश्कल होइया मड़ी बड़ा मुशकल दिक्खां परौह्ने बी सिरै उप्पर गै आई गे अज्ज गै आई गे मड़ी तूं होर निं रातीं कुसै कोला गै कराई ओड़ फोन ते में सबेरै सबेरै उट्ठी कम्म गै करी ओड़ां होर भांडे मांजी ओड़ां कपड़े पाई ओड़ा कुदै साईड़ा करी ओड़ां अपने हत्थें होऐ ना भी अंऊ करी लैन्नी ते अज्ज भी परौह्ने बी इक्को बीरी आइयै ते बच्चे बी घर निं मिगी इन्ना मुश्कल होइया आई जायां कल्ल मड़ी आं नेईं नेईं तूं आई जायां कम्म मिगी बड़ा मुश् होये दा ई ते तां गै लाये दा की भई मुशकल ऐ में बी दफ्तरै ई जाना होंदा् दोआऽ खाऽ ते होई जाह्ग फर्क ते भांडे मांजनें ते सफाइयां करनियां ते थल्लै कीती सफाई ते उप्पर ते अज्ज पोचा ते मारेआ निं ब्हारियां मारियां खाल्ली परौहने बी आई दे हे ते आं आं ते ते में बड़ा मुश्कल ऐ ते तूं आई जायां कल्ल अं अच्छा फिर